میرا سب سے پسندیدہ مصنف علامہ اقبال ہیں اور ان کی تو کتابیں بےشمار ہیں جس میں کچھ کتابوں کا ذکر کرنا چاہوں گی جن میں سے بانگ درا جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے کلیات اقبال ہے پیام مشرق ہے انہوں نے اپنی تحریک کے ذریعے جو اشعار اور جو نظم لکھے ہیں اس کی سب سے بڑی جو خوبی نظر آتی ہے مجھے کہ انہوں نے خدا کی قدرت کو بیان کر کے انسانوں کے لیے ایک معجزہ سے کم نہیں ثابت کیا ہے اس میں انہوں نے گہرائی لکھی ہے کہ اللہ تعالی ہی کے ساتھ حجت عبادت کے لائق ہے ایک شخص کے طور پر مصنف کے بارے میں مجھے جو چیزیں پسند آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تدبر کر نے کا ایک فن ہونا چاہیے کسی چیز کو غورو فکر سے گہرائی سے دیکھنے کا ایک فن ہونا چاہیے اس کے اندر فکر و فنی صلاحیت ہو نی چاہیے بلند آہنگی ہو نی چاہیے آفاقی عناصر ہونا چاہیے اس کے اندر جس کے بنا پرایک مصنف جو ہے اپنی تحریر کے ذریعے سے لوگوں تک اپنی بات اچھے انداز میں پہنچا سکتا ہے